हँ रासायनिक रासायनिक खाद्य जे छै जमीनकेँ तऽ बर्बाद करै छै लेकिन तैयो लोक रासायन उर्वरक दै छै जेना कीटनाशक भेलै पेड़ पौधामे दै छै तऽ कीटनाश किट ओ मरि जाइत छै सब्जी उपजै छै लेकिन ओ तऽ खराब छै लेकिन तैयो की करतै लोक तैयो तऽ ओ व्यवस्था जे सरकार दिससँ किछु के मिकलके ओ सभ लेकिन हमसभ बेसी गोबरके खाद्यके इस्तेमाल करै छी जेना जलावनके राख भेलै गोबर भेलै खेतमे ओ सभ केलहुँ जेना गहूँम भेलै ओकर पोआर भेलै ओकर जड़ि जला देलहुँ ओकर खाद्य बनेलहुँ आ खेतमे देलहुँ तऽ उपजा भेल ओहिसॅं हमसभ खुशी रहलहुँ ओते रासायन उर्वरकवाला खाद्य से कनि दिक्कत छै ताहि दुआरे हमसभ गोबरकेँ खाद्य बेसी उपयोग करै छी और ओहिसॅं हम हमरा आरकेँ फसल होइया